हमरा आओरके बजारमे मछली सब रङ्गके मिलै छै गरै बुआरी सौराठी आओर जादा जादा जे छै भादो महिनामे मछली जे पकड़ै छै सभ ओहि मछली भादो महिना आबै छै पकड़ै छै हाथसे पोठी इचना टेङ्गरा लटकुन सिङ्गाठ कटहिआ ई मछली सब पकड़ै छै सब मछली मिलै छै खाइमे सुआद लगै छै अच्छा लगै छै जङ्गली मछली सबसे बेहतर जङ्गली मछली मार्केटोमे मिलै छै आओर पकड़ै छै पानीमे पानी उपछि उपछिके पकड़ै छै बाल बच्चासभ अच्छा छै ने ठीक छै इएहसब पकड़ै छै नेनका डेढ़बा पोठी लटकुन इएहसब पकड़ै छै भादो महिना पानी उपछि उपछिके बच्चासभ पकड़ै छै